खेलकूद केह् करदी कि दिमाके ते जिंदू गी दौनें गी तंदरुसत करी ओड़ दियां मतलब अपनी जगह जेहकी दिमागी खेल होंदे ओह् दिमाग तंदरुस्त करदे ते जेहकी दूए खेल होंदे अपने जियां चिड़ी छिक्का होई गेआ बेटबाल होई गेआ इस किस्म दे खेल होई गे ते एह् साढ़े शरीर गी तंदरुसत रखदे लेकिन में अगर साढ़े दिमाग गी कोई टेंशन होऐ तां खेलने कन्नै केह् होंदा कि टेंशन बी खत्म होई जंदी

दिमाग साढ़ा फ्री रौंहदा ते उसदे बाद अपना अगर कोई दिमागी गेम खेली लैंदा दिमाग गी इक ऐक्सरसाइज होई जंदी मतलब कि दिमाग च कोई टेंशन होऐ ते ओह् बाहरे गी आई जंदी साढ़ा दिमाग फोकस करदा खाली उसदे उपर गेम उपर गै जियां अस संतरज खेलदे संतरज च केह् होंदा कि अपने जेहकी ठीह्पियां होंदी ओह् दिमाग कन्नै चलना पौंदिया अस जियां कैरमवोट खेलदे ते केरमबोट च केह् होंदा कि असें ठिप्पी उप्पर इयां शाट मारनी केह् साढ़ा दिमाग और कुदे नेईं होंदा इयां अगर अस गेमा नेईं खेलने ते साढ़ा दिमाग सोचदा कि एह् टेंशन ही ओकी टेंशन ही हून टेंशना ही टेंशनां होई जंदी बंदे गी बंदा ढंगै दा नेई खलोंदा उसदे बाद एह् गेमा होंदियां जेहडियां ते इस किस्म दी इमपेक्ट पांदियां साढ़े उसदे उपर अपने साढ़ी रोजमर्रा दी जिंदगी उप्पर